जय झूलेलाल कविता शिवदासानी थी ॻाल्हायां हिकु कैब बुक कई आहे जेका लोकेशन मोकिलियाव थी लाजपत नगर वन कृष्णा मार्केट गुरुद्वारा टे मोकिलिजो ऐं घणे वजे मोकिलिंदा टाइम अठ थी ॿुधायाव अठे वजे मूंखे न्यू दिल्ली स्टेशन ते खपे टाइम सां मुंहिंजी गाॾी आहे हिन गाॾीअ खे पकिड़णो आहे तव्हां मूंखे टाइम सां ॿुधायो कहिड़े वजे तव्हां मोकिलिंदा कैब ओड़े हिसाब सां मां तव्हांखे गुरुद्वारे ते मिलंदीसाव ऐं पोइ तव्हां मूंखे अ स्टेशन ते पहुंचाइजो न्यू दिल्ली स्टेशन ते पहुंचाइजो साढ़े अठे जी मुंहिंजी ट्रेन आहे और बोलूं सां